भारत में लोकप्रिय योग गुरु काफ़ी हैं जैसे बाबा रामदेव हैं जो काफ़ी लोकप्रिय है और सारे देश में उनको जाना जाता है उनके जो योग आसन है उनको टी वी पर देखते हैं और उनका आचरण करते हैं उनके अनुसार बताए हुए योगाओं को करते हैं तो हमारे शरीर में स्फूर्ती भी रहती है और काफ़ी हद तक हमें गैस वगैरह सारी चीज़ों से छुटकारा मिलता है श्वास भी अपना सही चलता है तो बाबा रामदेव को काफ़ी हद तक जाना जाता है और उन्होंने काफ़ी लोगों को उत्साह प्रेरित किया है योगा करने के लिए काफ़ी लोग उनसे जुड़े हैं तो बाबा रामदेव हमारे यहाँ के लोकप्रिय गुरु है